जय झूलेलाल हां तव्हां दीपक भैया पिया ॻाल्हायो हा मां दीपा निहलाणी ॻाल्हायां पई हा मां वेठी हुअमि घर में मां मनपसंदि पंहिंजो शो ॾिसी रही आहियां अनुपमा ॾिसंदे ॾिसंदे अचानक अची बिजली हली वयी आहे ॿाहिरि बि नियारियमि त सभिनि हंधि बराबरि आहे पर मुंहिंजे घर में कोने मां ध्यान ॾिनो घर में बि ॾिठमि हितां हुतां ॾिठमि किथां फ़्यूज़ उॾियो हुजे किथां वायर हुजे उहो बि नाहे त तव्हां कीअं बि करे अची करे तव्हां असांजो टी वी ठाहे ॾींदा त असां पंहिंजो मनपसंदि टी वी शो ॾिसी रहूं अनुपमा असांखे ॾाढो प्यारो आहे असां राति जो नवें ॾहें लॻे पंहिंजो शो असां वही करे ॾिसंदा आहियूं असांखे ॾाढो वणंदो आहे हा त तव्हां प्लीज़ कीअं बि करे महिरबानी करे तव्हां असांखे इहो असांखे टी वी ठाहे ॾियो त असां पंहिंजे मन खे संतुष्ट अचे छो कि लाइट जी ॻाल्हि आहे आड़े पाड़े में सभिनि हंधि आहे पर मुंहिंजे घर में नाहे त मूंखे थोरो बैचेनी थी वयी आहे हा त तव्हां प्लीज़ कीअं बि करे ॾिसो ऐं अचो त थोरो मुंहिंजे घर में लाइट जी कृपा करो जय झूलेलाल